हेलो सर स्वीगी से बात कर रहे हैं मैंने कुछ समय पहले स्विग्गी से आर्डर किया था रेस्टोरेंट से तो मुझे आपका ऑर्डर तो ठीक था लेकिन आपके डिलीवरी बॉय के डिलीवरी बॉय ने मुझे अपशब्द का प्रयोग किया जो मुझे बहुत निराश किया तो आपसे अनुरोध है कि आपने डिलीवरी बॉय को थोड़ा सा समझाइए कि आगे से ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें और इन्हें एक लड़की या नारी की नाते ये सही नहीं है कि किसी लड़की से इस तरह के बाद की जाए बदतमीजी से बात करना कोई कोई किसी को शोभा नहीं देता चाहे पुरुष हो या नारी दोनों से उसे तमीज से बात करनी चाहिए तो आपसे अनुरोध है क्या आप उसे समझाइए कि आगे से वे ऐसा ना ऐसा ना प्रयोग करें और आप अच्छे से आप के यहाँ आर्डर आते रहें और आपके स्विग्गी का नाम हो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपने को समझाइए मन तो मेरा भी था कि मैं उसे समझाऊँ मुझे उसे समझाया बट उसने कॉल काट दिया था तो आपसे अनुरोध है क्या आप उसे समझाइए अच्छे से